जोंनि न'आव खिग्रा न' दङ अब्ला जों बे न'खौनो खिग्रा हिसाबै बाहायो न' खिग्रा गैयाब्ला मानसिनाव गोबां जेंना फैयो मानि खिग्रा न'आनो मानसिनि थाखाय गोनांसिन न' बे न'खौ जोंनो नांथारगोै बयनोबो बे न'खौनो नांथारगोै जायो खिग्रा गैयाबा मानसिफ्रा आलाइ सिलाइ उफाय हारा जायो मानसिनि सुबुंफोरनि थाखाय खिग्रा न'आनो बयनिख्रुइबो गोनांसिन न' नांगौ बे न'खौनो बयबो गिबि गिबियावनो बानायनानै लानांगौ होमबासो सान्थि फैयो नखराव खिनाय हासुनाय सुबिदा फैयो ओंखायनो जोंनो बयनोबो खिग्रा न' खौ नांगौ जायो बे खिग्रा न'आनो बयनिबो गोनांथार जायो